हमर पसन्दीदा पसन्दीदा जगह जे छै ओ पूर्णिया छै आओर पूर्णिया जे छै हमर जे छै बहुत ही पसन्दीदा जगह छै ई लैकऽ कि यहाँ जे छै हमेशा जे छै आयँ बारिश भए गेल मौसम जे छै अच्छा रहैत छै यहाँ कखन देखबहऔ अहाँके धूप छै तऽ कखन देखबहऔ यहाँ पानी परि रहल छै यहाँ जे छै वातावरण जे छै पूरा अनुकूल लगैत छै यहाँ जे छै बहुत ही पार्कसभ छै जहाँ घुमि सकैत छियै मंदिर छै वहाँ जाइ सकैत छियै आओर अहाँके जे छै यहाँ पूर्णिया जगह जे छै एवरग्रीन जगह छै यहाँके कोइ चीजके दिक्कत नहि छै मौसम जे छै यहाँ बहुत अच्छा रहैत छै आओर अहाँकऽ जे छै पूर्णिया जगह ही एक एसन जगह छै जहाँपे अखन देखबहओ बारह बजे धूप छै तऽ शाममे देखबहऽ बारिश भए रहल छै यहाँके जे प्राकृतिक रंग रूप जे छै ई बहुत जे छै मनोरंजक छै आओर अहाँ सभके जे छै बहुत ही जादा आनंद अहाँ सभके पूर्णियामे अयतऽ